हमारे क्षेत्र में और जो हमारे आसपास है उसमें काफ़ी सारे अस्पताल है काफ़ी सारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध है और वहाँ आसानी से बिल्कुल जाया जा सकता है जो छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र है वो काफ़ी है तीन या तीन या चार है जो सरकारी अस्पताल है छोटे वो काफ़ी हैं हमारे क्षेत्र में उनमें हम आसानी से जा सकते हैं आसानी से दिखवा सकते हैं अच्छा आसानी से छोटी जाँचें है उनको करवा सकते हैं आसानी से हम अपना इलाज करवा सकते हैं अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं गोली दवाई ले सकते हैं फ़्री में जो भी छोटी जाँचें है वो बिलकुल आसानी से हो जाती है और बिल्कुल फ़्री में हो जाती है लेकिन जो भी जो बड़ी जाँचें हैं और जो बड़ा ट्रीटमेंट है कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है या फिर बड़ी कोई बीमारी होती है उसके लिए हमें बड़े अस्पताल में जाना होता है शहर के जो बड़ा अस्पताल है शहरी क्षेत्र में जाना पड़ता है लेकिन छोटे इलाज के लिए और छोटी मुँह छोटी जो बीमारी है छोटे तोड़फ़ोड़ है उसके लिए सभी सुविधा हमारे क्षेत्र में है उपलब्ध है वहाँ पे है डॉक्टर भी है काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी है काफ़ी सभी तरह के गोली दवाई सब कुछ आसानी से मिल जाती है इसलिए हम हमें यह भी बहुत अच्छा लगा है कि हमारे क्षेत्र में सभी सुविधाएँ हैं वहाँ पे जाने के लिए हम वहाँ पे बिलकुल आसानी से जा सकते हैं बिलकुल आसानी से आ सकते हैं बिल्कुल जाने आने में अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है हम अपनी जाचें आसानी से करवा सकते हैं और अपना इलाज भी अच्छे से करवा लेते हैं और हम इसे बहुत ही खुश हैं